जेनोबा आंङो साहाखौ फुदुंङो नआव बिदिनो आंङो गाइखेरजों जेनोबा दैजों ज' होनानैसो फुदुंखायो आरोना आमफ्राय जेनोबा बिदिनो मालाया मारै फुदुंङो आंहा बेबायदि फुदुंङो आरो जेनोबा आंहा बेखौनो जेनोबा मोजां मोननानै जेनोबा गुजुयोबा लोमजायोबा बिदिनो लाल साहा फुदुंसै संख्रि होनोसै बिदिनो हाइजें होनोसै बिदिनो बायदि मसला बायदिसिना होनोसै आरो आमफ्राय बिदिनो सौखा बरिफोर होनोसै लोंनोसै आरो आमफ्राय लोंनानै खुगाखौ बिदिनो गारामा सानाय मानायफोरखौ एसे स्रां मोननोसै आरो बेबायदि लोंङोबा बिदिनो लोमजाहां माहां मोननायाव बेफोरबायदि खालामनानै लोंङो आरो जोंङो जेनोबा गगा मोननाय गुजुनायाव जेनोबा गाइखेर साहाफोरखौ बेफोरबायदि गुजुनाय मानायाव लोंजाया नालाय बिदिनो लाल साहाखौ फुदुंनानै लोंङो आरो आमफ्राय जोंहा बेफोर बायदिखौनो मोजां मोनो आरो गोथाव मोनो बेफोरबायदिखौनो फुदुंनानै जोंङो लोंङो लोमजा साजा जानायफ्राव बिदिनो लाल साहा लोंबाय हाइजें हाइजें होबाय बिदिनो एखमबा तेजपातफोरबो तेजपात बिलाइखौबो होबाय आरो बिदिजोंनो देहाखौ जेनोबा स्रां मोनबाय आरो आं आरो मा होनबावनो बेखिनिआव आं दोनथ'नाय जाबाय आरो